नमस्ते भैया कह रहें थे कि आपके पास कोई मतलब अच्छा सा होटेल है क्या जिसमें दो मतलब कि दो कमरे होना चाहिए और लैट्रिंग बाथरूम एटैच रहना चाहिए

कितने तक मिल जाएगा मतलब भाड़ा छः हज़ार मतलब उसमें सारी सुविधा सारी सुविधा रहेगी करीबन एक महीने जी जी जी मतलब सारी सुविधाएँ उसमें है

और जैसा कि मैं जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लाइट बराबर मतलब कि फै़न फै़न सब बराबर तब ठीक है हँ और टाइल्स वाइल्स मार्बल सब लगे हुए हैं

पानी वानी सब बराबर आता है मतलब दिक्कत तो नहीं है

तो मैं क्या बोल रही थी थोड़ा आप मतलब पैसा कम नहीं करेंगे जी जी चलेगा और मतलब सब कुछ सुविधाएँ अच्छी से हैं मतलब अच्छे से रहेंगे

खाने पीने की सुविधा हम दो या ती दो से तीन लोग हैं

वो तो देखने के बात ही पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है

देखेंगे तब बताएँगे कैसा है या कैसा नहीं कल दस एग्यारह बजे तक आ जाएँगे हम

नमस्ते